हेलो सर आप श्यामामय मंदिर से पुजारी बोल रहे हैं वो मैं आपका जजमान हूँ मेरा लड़के का थोड़ा मुंडन करवाना था श्यामामय मंदिर में तो तो उसके लिए क्या क्या विधि है कैसा है वो थोड़ा बताएँगे

अच्छा वहाँ मंदिर का कुछ विशेषतों के बारे में बताएँगे जो क्या क्या विशेषताएँ श्यामामय मंदिर में

सर सर मैं ये बोल रहा था कि मेरा लड़के का मुंडन संस्कार तो है ही और जनेऊ संस्कार भी कराना हैं तो आप स्वयं करते हैं या आप कोई पंडित पुरोहित को बुला कर करवाते हैं तो इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए सर

ठीक है सर तो अब फोन कट कर दीजिए सर